वार्षिक मेला सिंधीयुनि में अप्रैल जे महीने में चेटी चंड जो मेलो थींदो आहे जो जाम वॾो मेलो थींदो आहे जे चेटी चंड असां हिन लाइ सेलिब्रेट कंदा आहियूं छो की त उन ॾींहं असांजा भगवान असांजा ईष्ट देव झूलेलाल पैदा थिया हुया ऐं हुन ॾींहं खे असां जाम धूमधाम सा मल्हाईंदा आहियूं जाम सुठो तरीक़े सां सेलिब्रेट कंदा आहियूं जाम खुशियूं ईंदियूं आहिनि सभु जाम खुश हूंदा आहिनि हो सभनीनि खां वॾो मेलो हूंदो आहे असांजे लाइ ऐं हिक तरफ़ा हू असांजो नओ साल बि थींदो आहे हुन ॾींहं सभु सिंधी पंहिंजो नयो साल मल्हाईंदा आहिनि नई तरीक़े जूं शयूं कंदा आहिनि घर में सुठा सुठा पकवान ठहंदा आहिनि मुंहिंजे बचपन जी यादियूं हींअ आहिनि की मां जॾहिं नंढी हुयमि मम्मी जाम सुठा सुठा पकवान ठाहींदी हुई तंहिं ॾींह असां घुमण वेंदा हुयासि मेले में वेंदा हुयासि डांस कंदा हुयासि सिंधी गानन गाने ते असां मंदर वेंदा हुयासि जा जिथे जाम सुठो सुठो मेलो थींदो हुयो जाम सुठियूं झांकियूं निकिरींदियूं हुइयूं सभु जाम सुठो कंदा हुया ऐं मूंखे उहो ॾिसी जाम मज़ो ईंदो हुयो असांजो ॿियो वॾो मेलो ईंदो आहे अगस्त अगस्त ऐं जुलाई में पंज सोरी जुलाई खां शुरू थींदो आहे ऐं पंजी पंजवीह अगस्त ताईं हलंदो आहे जंहिंखे असां चालीहो चवंदा आहियूं हे चालीह ॾींहं जो थींदो आहे ऐं हे हिन लाइ मल्हायो वेंदो आहे छोकी त हिन हिननि चालीह ॾिन सिन सिंधीयुनि दरिया शाह ते वेही करे हो पूजा कई हुई ताकी हू मिरख शाह जे बंधन मां मुक्त थी सघनि ऐं असांजे लाइ कोई देवता अची सघे तॾहिं ही असां पु पूरे नव महीननि खां पोइ असांजा झूलेलाल ईष्ट देवता पैदा थिया हुया जंहिंखे चेटी चंड चवंदा आहिनि ऐं चालीहो बि जाम सुठी तरीक़े सां मल्हायो वेंदो आहे सभु चालीह ॾींहं जाम मज़ो कंदा आहिनि चालीह ॾींहं थूम बसर न खायो वेंदो आहे सभु जाम सुठी तरीक़े सां सभु मंदिर सॼयल हूंदा आहिनि ज्योतिन जो संगम थींदो आहे ज्योतियूं ईंदियूं आहिनि ज्योतिन सां गॾ हुननि जी आस मतिलब आशीर्वाद वठंदा आहियूं ऐं सभु जाम खुशियूं मल्हाईंदा आहिनि झांकियूं निकिरींदियूं आहिनि ऐं चालीह जे एंड वारे ॾींहं जो त मज़ो ई अलगि हूंदो आहे सभु झांकियूं निकिरींदियूं आहिनि ॿाहिरि सभु वेंदा आहिनि बैंड वारा ईंदा आहिनि सभु जाम नचंदा आहिनि मटकियूं खणंदा आहिनि ऐं सभु जाम खुश हूंदा आहिनि हे सभु ॾिसी करे ऐं मूंखे बि जाम खुशी थींदी आहे जॾहिं मां नंढी हूंदी हुयमि त मां मंदिर में वञी करे चालीहे जे ऐं हुते डांस कंदी हुयमि सिंधी गानन ते ऐं सभु मुंहिंजे डांस खे जाम सुठो सहा सराहींदा हुया ऐं मूंखे जाम वणंदो हुयो हे सभु करण ऐं अञा ताईं बि मूंखे जाम सुठो फ़ील थींदो आहे जॾहिं बि चेटी चंड ईंदो आहे ऐं चालीहो ईंदो आहे मां जाम एक्साइटिड थींदी आयां ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे हे सभु ऐं मूंखे फ़कुरु आहे की मां सिंधी आहियां सिंधयुनि में एतिरो सुठो सुठो त्योहार आहिनि ऐं मूंखे हो सभु मल्हाइण जो मौक़ो बि मिलंदो आहे ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे की मां हिन संस्कृतीअ जो भाॻ आहियां